جی بھائی یس السّلام علیكم جی بھائی جا جی بھائی جان اِس چیز كی آپ بالكل چِنتا نہ كریں ایک دم تازہ ہے ایک دم منڈی سے آیا ہُوا جی بھائی نہیں نہیں بھائی جان ایک دم تازہ ہے كوئی دقت کوئی دقت نہیں آئے گی اُس میں ایک دم تازہ آم ہے بھائی جان یہ ابھی چل رہا ہے سو روپے كیلو نہیں بھائی جان اِس میں تو دیكھیے اب كچھ نہیں کم ہوگا ویسے یہ فریش ہے ایک دم مںڈی كا مال ہے جی بھائی جان وہ بات ایسی ہے نا كہ جیسے منڈی میں جیسے ڈیمانڈ بڑھ جاتے ہیں تو ہمارے جو پھل وغیرہ ہیں نا تو یہ مطلب ہمارے ہائی كوالٹی میں ہیں ہے نا تو بھارت میں جو یہاں كے جو پھل وغیرہ ہیں آم کا آپ كو پتا ہی ہے جب اِس كا سیزن جب اسٹارٹ ہوتا تب لوگ كیسے ویسے وہ کیسے اِس كی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے جی جی تو جیسے ہی اِس كی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر وہی ہو جاتا ہے كہ ہاں ہمارے جو بھارت سے آم دوسرے شہروں میں بھی سپلائی ہونے لگتے ہیں تو پھر یہاں پہ كم پڑنے لگتے ہیں اور ڈیمانڈ بدل مطلب چینج ہو جاتی ہے اِس كی كوانٹیٹی اور اِس كے جو پیسے ہیں سب ڈبل ہوجاتے ہیں جی جی بالكل بالكل بھائی جان بالكل بالکل آپ اِس کی بالكل بالکل بھائی جان آپ اِس چیز كی بالكل چِنتا نہ كریں وہ پانچ كیلو آم آپ كے ایک دم ہوجائیں گے آپ كو شكایت كا ایک ایک موقع نہیں ملے گا بالكل بالكل بھائی جان جی بھائی جان بالكل اِنشاء اللہ آئیے گا آپ كل كو تو بھائی جان جی جی بھائی جان تو آپ مجھے یہ بتا دیں كہ آپ كو یہ آم كہاں پہ ڈیلیور كروانے ہیں آپ اپنا مجھے ایڈریس بتائیے جی بھائی جان ٹھیک ہے جی جی بھائی جان جی جی جی بھائی جان بالكل بالكل تو میں كل ہی آپ كا یہ آڈر آپ كے دُكان پر بھجوا دیتا ہوں جی بھائی جان جی بھائی جی بھائی جان جی بھائی جان تو ٹھیک ہے پھر السّلام علیكم